हमारे हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती है हमारे यहाँ बहुत कट कटौती होती है जलिस ज़रे से बादल वास बरसात हुई तो बिजली की कटौती बंद लाइट बंद हो जाती है हमारे यहाँ बिजली बहुत जनता नगर में बहुत जाती है हमारी बिजली बहुत कटौती होती है यहाँ ज़रा सा बादल पानी बना तो बिजली बंद हो जाती है रात रात भर गोल रहती है लाइट इसीलिए हमारे यहाँ बहुत कटौती होती है हद से ज़्यादा ही कटौती होती है बिजली हवा हवा तूफान ये आए तो दो दो दिन लाइट नहीं आती है इसलिए हमारे जनता नगर में बहुत कटौती है बिजली नहीं रहने से बहुत दिक़्क़तें आती हैं बिजली हमारा घर का काम ही रुक जाता है बिजली नहीं रहने से कभी चार चार घंटे कभी तो दिन दिन भर लाइट गोल रहती है बिजली बहुत कटौती है बहुत कटौती होती है हमारे जनता नगर में अभी भी लाइट गोल है पाँच पाँच मिनट में लाइट गोल हो जाती है हमारी परेशानी का समाधान निकालिए हम बहुत परेशान हैं कोई काम करने सोचो तो नहीं होता